تلنگانہ حکومت جو ہے معذور جو طلبہ ہے بچے ہے وہ لوگوں کے لیے ایک الگ علیحدہ اسکول قائم اسکولس قائم کرے جس میں وہ لوگ کو کھانے کے لیے رہنے کے لئے پڑھنے کے لیے کھیلنے کے لیے بہت سارے سہولتیں ہیں اور یہاں تک کہ جو معذور بچے ہیں ان کو ٹیکنکل جو کام رہتا وہ بھی سکھاتے ہیں ٹیکنیکل کورسز بھی کراتے ہیں جس سے جو ہے وہ معذور بچے اپنی زندگی میں اچھے خوشحال زندگی گزار سکے گزار سکیں اور معاشی طور پہ مضبوط ہو سکے تلنگانہ سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے